असी ग्राहक त न पर छोजो मां कोई बिज़नेस कोन हलाईंदी आहियां पर हा सिलाई कढ़ाई ऐं क्रोशे जो कमु ॼाणंदी आहियां इन करे घर जे ई माण्हुनि जे लाइ भाभियुनि जे लाइ पंहिंजे लाइ घरवारनि जे लाइ घणाई सिलाईअ जो कमु कयो ऐं उहे ॾाढी तारीफ़ कंदा हुआ मुंहिंजी सिलाईअ जी ऐं ॿियों क्रोशे जो ऐं कढ़ाईअ जो बि ॾाढो असां कमु कयो आहे चादरूनि पेंट कयूं आहिनि त उहे घणाई माण्हू तारीफ़ कंदा आहिनि